ہمارے علاکے میں کتنے لوگ فنون اور دستکاری یا ہنر پر مندی پیشوں کے کام میں پرانے زمانے سے لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پرانے زمانے سے ہی مٹی کے برتن بنانے کے کام میں یا اور بھی بہت سے کاموں میں چلتا آ رہا ہے پر لگے پڑے ہیں اور ان کاموں سے ہی ہم اپنی انکم اچھی کما لیتے ہیں اور اس کا ہمیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے ہمارے علاقے کے لوگ بہت سے کاموں میں لگے پڑے ہیں جیسےکہ بڑھئی وغیرہ برتن بنانے کے کام کر رہے ہیں الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں ان سے ان کی معاشی معاشی پیشہ بھی بڑھتی ہے اور ان سے ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہمارا جو کام ہم کرتے ہیں اس سے ہمارا پیسے بھی اچھے ملتے ہیں اور فائدہ بھی خوب اچھا ہو جاتا ہے اور